आं नोंथांनि गारिखौ बङाइगावआव थांनो थाखाय बुक खालायदोंमोन नाथाय माथो थाबखौनो सफैदियासै दा आंनिया थांनानै खामानिया जाहैनाय नंलिया समा बारबाय बेनिखायनो दा आंनो नोंनि गारिखौ नांथ'ला